समस्तीपुर जिलामे जे हइ से अपना जे हइ से एहिठिना एगो फैक्ट्री हइ आ ने एगो कोइ कम्पनी हइ यहाँ पर ई हइ कि ओहिके कारण सबके बाहर भीतर भी जायके पड़ै हइ बहुतो एहन छथिन जे पढ़ि लिखके भी गाँवमे बैठल छथि ओ पढ़ि लिखिकए गोबरो उठा उठा फेकै जोकुर नहि छथिन कनी कनी ओ भऽ जाइ छै अपन ई बला काम करय लए हऽ आब जे हइ से शिक्षामे जे पहिले से से सुधार हए जे पढ़ाइमे हएँ आब कोनो कॉलेजमे जे मास्टरेके कम भऽ गेला आ कभी कभी जे हइ से ई अपन जे हइ से मास्टर जे हइ कम आबि गेल किताब जे हइ से ई पहिले से ठीक हइ पहिले से जे अभी कड़ाइ भी चलै ह शइ बिजलिए बिल हइ बिजली हइ बिजली जे पहिले से भी अभी अच्छा बिजली दऽ रहलै रऽ मिल जाइ हइ बिजली जेहन चाही ओहन हँ पहिले ई समयमे भरि भरि दिन बिजली नहि रहै छलै बहुत्तो आदमीके घर बिजली नहि लागल छलै पहिने आब ई सब घरमे बिजली लागल हइ ई सब उपलब्धि बढ़िऑं हइ संस्कार जे हइ बहुत सुन्दर चलि रहलै हइ गाँव घरके भी समस्तीपुर जिलाके पहिले जब जे हइ साकल दानके जे ओकर पता हइ डेली हबाइ जहाजमे रहै छथि आब जे हइ से लैण्ड होइ हइ

टाएम से तऽ लाएन रहय हय आ कभी कटियो जाय हय कटय हय कटय बंशीबट हय बिहाड़िमे ओ खियेतय तऽ कटबे करतय कहीँ अगिलग्गी भऽ गेलय तहुमे कटतय अय तब दू चारि दिन नहियो आबय रहय आ नै हय तऽ लाएन अबय छै आब एखन आबय हय